मां वरचुअल रिएलिटी गेम में किरकेट खेलियो आहे फोन ते किरकेट खेलण जो इहो आहे त असांखे मज़ो अचे थो ऐं असांजो मनोरंजन थिए थो अगरि ॿाहिरि बारिश आहे मीह पए थो या कड़ी उस आहे त असां घरि वेठे फोन ते वरचुअली गेम खेले सघू था हुन सां असांजो दिमाग़ु तेज़ु थो थिए ऐं असांजे खेलनि जी क्षमता वधी ऐं अञा ज्ञान मिले थो पर ॿाहिरि अगरि वञी खेलू था त असांजी हैल्थ सुठी थी रहे दिमाग़ु तेज़ु थो रहे ऐं मनु तंदुरस्त ऐं ख़ुशि थो थी वञे त ॿई ॻाल्हियुनि में सही आहे असां वरचुअली गेम बि खेली था सघूं ऐं ॿाहिरि वञी सेल्फ गेम बि खेली था सघूं